بہار میں کاروبار کو کنٹرول کرنے والے کئی قوانین موجود ہیں لیکن اگر بڑا قانون کی بات کی جائے جو کاروباری سرگرمیوں کو منظم کرتا ہے قانون ریاست میں تمام دوکانوں دفاتر ہوٹلوں ریسٹورینٹس تھیئیٹرس اور دیگر تجارتی اداروں کے قیام کا قیام کام کے اوقات ملازمین کے حقوق اور اجرتوں وغیرہ کو کنٹرول کرتا ہے مرکزی سطح پر نافذ کیا گیا ہے لیکن ریاستی حکومتی بھی اس کا نفاذ کرتی ہے بہار میں کاروبار کے لیے رجسٹریشن ٹیکس کی ادائیگی اور حساب کتاب کویا قانون کنٹرول کرتا ہے اگر کاروبار کسی کمپنی کی شکل میں کیا جا رہا ہو تو مرکزی قانون اس پر لاگو ہوتا ہے چاہے کمپنی بہار میں ہو یا کسی اور ریاست میں یا پالیسی نئی صنعتوں اور کاروباروں کو بہار میں شروع کرنے کے لیے ریاستی حکومت کی طرف سے سہولیات سبسڈی اور رہنمائی فراہم کرتی ہے آپ کا کاروبار کسی شعبے میں ہے اس سے مخصوص قوانین کی شناخت میں مدد ملے گی ایسے اور بھی بہت سے قانون ہیں لیکن اس کے بارے میں کچھ معلومات نہیں